ٹریننگ کے دوران مجھے سب سے بڑی مشکل اپنی فزیکل اور مینٹل لمٹس کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا تھا شروعات میں ٹریننگ کی روٹین کافی سخت تھی لمبے آور تک کام کرنا نئے اسکل سیکھنا اور اپنی ٹائم مینج کرنا آسان نہیں تھا کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاؤں گا مجھے بیک پین اور اسٹریس کا بھی سامنا ہوا خاص طور پر جب لمبے عرصے تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری سب سے پہلے میں نے اپنے دن کا شیڈیول بنایا جس میں کام آرام اور خود کی کیئر کے لیے وقت رکھنا پھر میں نے روزانہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور اسٹریچنگ شروع کی تاکہ میرا بدن فٹ رہے مینٹل اسٹریس کم کرنے کے لیے میں نے ڈیپ بریتھنگ اور میڈیٹیشن بھی کیا میں نے اپنے سینئرس اور دوستوں سے مشورہ لیا جو میری مدد کر سکیں ان کی گائیڈلائنس نے مجھے موٹیویٹ رکھنا ہر مشکل وقت میں نے کہ یہ سب ٹٹیمپریری ہے اور کنسسٹینسی سے سب کچھ ممکن ہے